ہندوستان ميں بہت سے ايسے ذريعے ہے جس كے ذريعے نقل و عمل كا كام جارى ہے جيسے كہ ہوا كے ذريعے پانى كے ذريعے سڑک كے ذريعے اور ريل گاڑى كے ذريعے ہوا كے ذريعے سے تو ہوائى جہاز سے لايا جاتا يا اور لے كے جایا جا سكتے اور پانى كے ذريعے تو پانى كا جہاز جو رہتا كشتى كے ذريعے اور ايک جو ريل گاڑى ہے اور ايک سڑک كے ذريعے تو سب كو معلوم ہے وہ لارى وغيرہ ويسے بڑے بڑے گاڑيوں ميں نقل و حمل كا كام چل رہا ہے رہى بات سب سے تيز والى سب سے اسپيڈ والى وہ ہوائى جہاز كےذريعے ہوتى ليكن اس ميں بھى تھوڑا نقصان بھى ہو سكتا جيسے كہ اگر بارش ہو گئى يا پھر كچھ تبديلى آ گئى موسم ميں تو ہوائى جہاز كو كچھ اگر ہو گيا كہيں ركنا پڑا اور كچھ بھى ايک مسئلے مسائل بہت سے ہوتے ہے ايسے نقل و حمل ميں اور رہى بات ادھر ہوائى جہاز كى يہ ايسا ہے اور اس كے بعد ميں پانى كے ذريعے كشتى كشتى كبھى بھى پانی ميں زلزلہ آ سكتا كچھ بھى ہو سكتا تو اس كے حساب سے وہ بھى ذرا ديكھ سمجھ كے كرنے كا كام ہے تو لہٰذا ايسا نقل و حمل كا كام ہندوستان ميں ہو رہا ہے